जे हमरा सभके जानै छियै जे शिक्षाके क्षेत्रमे शिक्षा जे छै शिक्षाके प्रतीक अऽ हरेक जागरूक होना चाही आओर पहिले कऽ समय जे रहै जकरामे ओते जागरुकता शिक्षाके लअके नहि रहै कारण जे छै शिक्षा ओ हिसाब तक जे छै आदमी जे छै अपन पढ़ाइ पूरा नहि करि सकै रहै आओर ओ तरहक व्यवस्था भी एवेलेबल नहि रहै अऽ अपन ई एरियामे जकर बाद जे छै गवर्नमेन्ट द्वारा आब धीरे धीरे करल गेलै तऽ जेना दादा दादी हमर सभक रहै तऽ दसवीं बारहवीं तक रहै पिताजीके समय एलै तऽ ग्रेजुएशन कम्प्लीट भेलै ओकर बाद जे छै फेर हमरा सभ जेना हमरा सभके पढ़ाइ जारी छै आओर शिक्षा के प्रति जागरूकताके बढ़ैल गेलै जाहि खातिर जे छै अभी हर घरमे हर गार्जियन हर जे छियै गार्जियन अपन बच्चाके जादा सँ जादा पढ़ाबै लऽ हर तरह सँ भरसक भरसक प्रयास करै छै आओर अभी के जे छै अभीके जेनरेशन जे छै शिक्षाके क्षेत्रमे काफी आगा बढ़ि रहल छै आओर देखै लअ मिलि रहल छै ई जेनरेशन जे छै हर क्षेत्रमे अपन जे छै हाथ बटाय रहल छै आओर देशके आगू बढ़ाबैमे ध्यान दए रहल छै जाहि खातिर अपना सभके दखै लअ मिलि रहल छै जे विकास बढ़ि रहल छै अगर शिक्षा साक्षरता दरके क्षेत्रमे जे छै अपन राज्य जे छै धीरे धीरे आगा बढ़ि रहल छै हलाँकि सभसँ कम रहै लेकिन अभी जे छै आब धीरे धीरे बढ़ि रहल छै आओर अगर ई एहिना चलैत रहलै अगर विद्यार्थीके प्रति जागरुकता शिक्षाके प्रति जागरुकता विद्यार्थीमे रहलै तऽ समयके हिसाबसँ काफी जादा आगा बढ़तै राज्य भी आगा बढ़तै आओर देशके अऽ आगा बढ़ैमे अपन योगदान देतै